हेलौ औ मा खबर आब' औ फानो फाननायालाय आब' ए दंनायथ' दङ दामाइनि बुरजायानो दङ फाननायाथ' दालाव फिसा फिसाखौहाय बिदिनो दस थाखा एसे गिदिरा बिदिनो फन्द्र' बिस थाखा खरि आरो ना जिखुनु माबायदि ए नोङो ए हलसेलाव नायनांगोन जिखुनु आंबो हारसिं नङा नालाय लोगो दङ ग्रुप दङ नालाय ओंखायनो जिखुनु जों बेखौ फाननो होननानैसो फुलि खालामनायनि नालाय आब' बिनिखायनो माने ग्रुपजों रायलायग्रोनानैसो फानहरनाय जागोन आरो ना जिखुनु गायनायाथ' हालेवग्रोनांगोन हालेवनानै माने दुरुं सोंनांगोन सोंनानै लारि लारि सिदा सिदा गायनांगौ नङाबा थैयो ना औ बिदि गायनांगौ मोजां औ हालेवदो हालेवनानै मै होनांगौ मै होनानै आरामसे दुरुंखौ सोंदो दा आब' दुरुंखौ सोंनानै सिदा सिदा सोंनानै माने हाथ मोनसेनि देरहाथ खालामनानै ओ माने गायनांगौ आरो ना सारि सारि लारि लारि बे दुरुंखौ सिदा सोंनानै माने खुन्थिया दोनानै माने बिदि लारि लारि गायनांगौ बिदि बिदि गायबासो माने मोजां जायो दे हलसेलाव लाङोबा एसे खमायगोन माने दस थाखानि खम जानाय नङा आरो ना आब' खमाय खमायनाय नङा

उम बेसेबां लांगोन नोंलाय आब' उम दे होम्बालाय नों औ दे ओ